ہلو جی سبزی والے بول رہے ہیں آپ اچھا میں یہ کہہ رہا تھا کیا آپ یہ ابھی سبزیوں کے ریٹ کیا چل رہے ہیں یہ مٹر کے کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی پچیس روپئے کلو اچھا اور یہ ٹماٹر اچھا جی اور گاجر وغیرہ ہے گاجر کا کیا ریٹ چل رہا ہے گاجر گاجر گاجر کا کیا ریٹ ہے

پینتیس روپئے کلو اچھا اور آلو آلو کا کیا ریٹ چل رہا ہے ابھی بیس روپئے اور یہ پیاز پیاز ہے اچھا پیاز بھی اویلیبل ہے چلیے ٹھیک ہے تو کیا ریٹ چل رہے ہیں ابھی ان کے اچھا ریٹ تو آپ نے بتا دیا سوری ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سبزیاں تازی ہوتی ہیں آپ کے پاس اچھا جی اچھا ایسا تو نہیں ہوتا کہ جی ہم آلو وغیرہ لیے ہیں اور وہ میٹھے آلو نکل جائیں یا تو باسی نکل جائیں یہ چیزیں ایسا تو نہیں ہیں

اچھا چلیے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی دوکان کہاں پہ ہے پھر اچھا اچھا اچھا چلیے ٹھیک ہے کیا کہتے ہیں میں آؤں گا آپ کی دوکان پہ تو میں اپنے بندے کو بھیجوں گا آپ کی دوکان پہ ٹھیک ہے ہاں اپنے بندے کو بھیجوں گا تو آپ انہیں جو ریٹ بتائے ہیں آپ نے اس کے حساب سے ہی دینا اور یہ ساری سبزیاں مجھے تازی چاہئیں ٹھیک ہے ہاں ایسا ہوتا ہے کہ دو تین دن کی سبزیاں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ گھر میں آ کر کے آتے آتے خراب ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے تو میں اپنے بندے کو بھیجوں گا آپ انہیں ہاں آپ اسی جو ریٹ بتایا آپ نے اس ریٹ کے حساب سے ساری سبزیاں تازی دے دینا ٹھیک ہے جی اوکے جی اوکے ٹھیک ہے تھینک یو